ہم اپنے گھروں کے آس پاس کی جگہوں کو کچھ اس طرح صاف کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں اپنا کوڑا باہر نہیں ڈالنا چاہیے اور ہمیں اگر کوڑا پھیکنا ہے تو ڈسٹبین میں باہر پھیکیں اور ہمیں چیز کے پیکیٹ کو اگر ہم نے باہر ڈالا تو ہمارے گھروں کے آس پاس گندگی رہے گی اور ہم کوڑا باہر نہ ڈال کر ہی ہم اپنے گھروں کے آس پاس کی جگہوں کو محفوظ رکھ پائیں گے